हाणे वेझिराईअ में हिकु पलंग वरितो आहे उन मां ॾाढी तकलीफ़ थी थिए ॾाढो ख़राबु निकितो आहे सनमिका तकिड़ो ई लई वियसि पासनि खां कड़ा हाणे खां ई था टुटनि ट्रॉली ॾाढी सुठी हुई पर हाणे ॾाढी दिक़त थी ॾे खोल पा करण में ॾाढी तकलीफ़ थी थिए खुले थो त बंदि नथो थे जे बंदि था कयूं त खोलण में ॾाढी तकलीफ़ थी थिए हाणे साइड जा कड़ा बि सभु टुटल आहिनि ऐं पलंग ते कीड़ो बि लॻी वियो आहे ॾेखारियमि हिकिड़े खे त चई ओॾई जो कीड़ो अथव इन ते तकिड़ो ई दवा लॻाराइणी पवंदव जेतिरो जल्दी दवा लॻाईंदव तॾहिं इहो बचंदव न त त पलंग सॼो खाॼी वेंदव ऐं घर जे ॿियनि सामाननि खे बि ख़राबु कंदव हिन मां मां बिल्कुलु ख़ुशि ना आहियां